जय झूलेलाल मुंहिंजी हिकु साहेड़ी आहे हुनखे ॻाइण जो जाम शौंक़ु आहे उहो छा गानो ॻाईंदी आहे थोरो सुर हिते हुते हली वेंदो आहे थोरा गाननि जा अख़र बि भुलिजी वेंदी आहे त मां चाहींदी आहियां की मां उनखे हिकु सलाहु ॾिया की उहा हिकु संगीत क्लास में वञे हुतां वञी करे हिकु थोरो ज्ञान वठे ऐं हूअ सुर में सुर ॻाए ऐं अख़रनि खे न विसारे छा थींदो के अगरि उहा साहेड़ी ॻाईंदी आहे त हुनजो मन रखण लाइ मूंखे लॻंदो आहे की केरु हुनखे कुझु ग़लति न चए इन करे मां चाहींदी आहियां की मुंहिंजी साहेड़ी सुर में ॻाए ऐं सुठो ॻाए ऐं सभु ॼणा हुनजी ॻाल्हियूं ॿुधनि गाना ॿुधनि ऐं तारियूं वॼाइनि जय झूलेलाल